औ औ बुं दे औ औ जागोनसो दा औ औ भेकेनसियाथ' ओंखारदों औ एप्लाइ खालामनो नागिरदों नामा बे पस्टआ एसे गिदिरथ' एसिस्टेन मेनाजार निथ' बेयाव ग्रेजुयेट जाथारनांगोन केन्दिडेटआ कम्पलसारि औ बेनि बारै दस्रा माबाफोर इक्सपिरेन्स डिप्ल'मा बायदिसिना थायोबा साबसिनबाव आरो केन्दिडेटआ केन्दिडेटआ माबा डिप्ल'माफोरखौबो नायनाय जागोनथ' गिदिर पस्टनि नालाय ओमफ्राय नोंथाङा बेसेबां माबा कवालिपिकेसना नोंथांना ओमफ्राय माबाफोर डिप्ल'मा दं सिगां बहाबाफोर माबा खालामदोंमोन नामा जब खालामदोंमोन

जोंना अफिसनिथ' मानसिफ्राथ' एप्लाइ खालामदों नोंबो एप्लाइ खालामदो ओमफ्राय इन्टारभिउ माबागोन इन्टारभिउनि देट जागोन औ औ माबादो जाबाय जागोन औ जागोन बे एप्लाइ खालामनाय समाव गासिबो डु माबाफोरखौ हरजोबबानो जाबाय चार्टिपिकेटखौ हरजोब्बानो जाबाय ओमफ्राय बे फासपर्ट फट' नांगोन बेफोरखौ हरजोबदो औ गासैबो डुकुमेन्सफोरखौ बेनि उनाव बुरजा जाबाय बुरजा जाबाय औ बेयाव सा पस्ट आथ' साथाम दं औ जोंना पास्टआव रिटेन जागोन एसे इजि जागोन रिटेना बिनि उनाव भाइभा लानाय जागोन औ औ एप्लाइ खालामदो जेब्ला माबा माबायो अरेलनि देट थाङो रिटेन टेस्टनि देट थाङो अब्ला फैबानो जाबाय औ औ रिटेना एकदम खम्पलसारि एटेन्ट जाथारनांगोन इगजामाव औ दे